नमस्ते नमस्ते बताइए तो सर आपका कहाँ आपका कम्पलेन्ट हो जाएगा बैग आपका कहाँ खोया है मान लीजिए जिसमें अच्छा तो सर थोड़ा ये मैं कह रहा हूँ जैसे कि मान लीजिए अगल बगल सी सी टी वी कैमरा है मैं इसमें भी चेक करा दे रहा हूँ और नहीं तो फिन आप आपको आना पड़ेगा अच्छा अच्छा इलाहाबाद तो मैं मैं मान लीजिए वहाँ का इस्टेसन का मैं सी सी टी वी कैमरा चेक करा देता हूँ हाँ उसके बाद मन आप आइए आराम से करीब करीब मान के चलिए दस बजे के बाद ग्यारह बारह बजे रहेगा नहीं तो मैं आपका एफयार भी लिखवा दे रहा हूँ जी जी सर जैसे मैं जैसे मैं बताऍं मतलब उसमें क्या क्या था हमको सर आप मतलब कुछ बता दीजिए अरे क्या करेंगे जान जान रहे हैं मतलब कि इसमें आपकी गलती नहीं है मान लीजिए हर जगह बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चोर चाई घूम रहे हैं वो सब ले लिए होंगे वही ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए और इस इस्टेसन इस्टेसन पर तो अक्सर करके चोरी होता है लेकिन मान लीजिए हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे ऐसी बात नहीं है हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे जैसे कि मान लीजिए हम सी सी टी वी कैमरा भी चेक करा दे रहे हैं और नहीं हो पा रहा तो फिर आप आइए बड़े साहब आ जा रहे हैं एकाध दो घंटा बाद तो आइए उन्हीं के सामने बैठ कर आपका आपका हमको जितना आप अपने हिसाब से करना रहेगा सब एफयार लिखवा देंगे क्या करना है लिखवा देंगे कि आपका लिखवा देंगे कि आपका दस हजार बीस हजार रुपया भी बैग में था आपके पास आधार कार्ड था आपके पास उसी में मोबाइल हेन सेन माने ये सब कुछ लिखवा देंगे क्या करना है आप आप थाने पर आइए फिर कंप्लेन में देखिए कंप्लेन में लिखाएगा ठीक न कि आपका आधार कार्ड बैग हाँ हाँ हाँ आप इस्टेसन पर आएँगे तभी न जैसे कि आप रहेंगे तो हम सी सी टी वी कैमरा आपके सामने पूरा खोलवाएँगे और चेक करेंगे मान लीजिए उसमें मिल जाएगा तो ठीक है नहीं तो फिर आप आइए वही करीब मान लीजिए कि दस ग्यारह बजे के लगभग

आप यहाँ दस दस ग्यारह आप आइए आपका हम पूरा फुल सपोर्ट जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी कि आपका बैग पर्स मिल जाएगा आप घबराइए मत आप घबराइए मत आपका

हाँ हाँ मिल जाएगा आपका सब कुछ मिल जाएगा ऐसी बात नहीं है देखिए हम लोग हम लोग उसी लिए हैं आपका जितना हो सके जितना से जितना ओतना हम लोग सपोर्ट करेंगे ठीक न सर हाँ आपका जो भी जो जो कुछ भी हेराया होगा जैसे कि मान लीजिए आपका उसमें पैसा था वह आधार कार्ड था वह पैन कार्ड था तो जैसे कि आए जात वहाँ से ऐसे बहुत कुछ होता है आपका कितना कपड़ा था कितना सब कुछ था तो सब हम निकलवा देंगे आप आप आइए थाने पर हाँ या चलिए पहले सी सी टी वी कैमरा में दिखा देंगे वहाँ पर मिलेगा तो ठीक है नहीं मिलेगा तो थाने पर आइए एफआर आपके आपके नाम लिखवा दे रहे हैं क्या करना है